हेलो प्रणाम यौ भइया हँ हँ प्रणाम प्रणाम जी जी हँ हँ जी अपनेक सब्जी सभ यऽ कोबी यऽ फ्लावर यऽ कोबी बन्धकोबी फुलकोबी ई सभ यऽ भाँजीमे सब्जीमे जे जे अहाँक चाही शिमला मिर्च इहो सभ छै सभ छै मटर सभ जी हाँ कोबी कऽ देखियौ गऽ फूलकोबी लेबै तऽ ओ चालीस रुपये चलैत छै पत्ताकोबी लेबै ओ पैतीस रुपये छै मटर चालीस रुपये छै टमाटर नबे ओ अस्सी रुपये किलो छै मर्चाइ बीस रुपये पाओ छै बुझलियै कि नहि जी हाँ इएह सभ

हँ हँ हँ फुलकोबियो मिल जयतै फू फुलकोबियो तीस रुपये किलो छै पतकोबियो छै आओर ओहिकऽ बाद जे छै अहाँक मर्चाइयो छै मर्चाइयो चालीस रुपये एक पौआ बीस रुपआ कऽ छै बुझलियै कि नहि टमाटरो छै अदरको छै तऽ इएह हँ हँ एकदम ताजा अहाँक जे छै से खेतसँ आएल छै ओएह बला अहाँक मिलत बुझलियै कि नहि ताजा एकदम जे छै से हमसभ ओ बसिआ बला नहि रहैत छै एकदम ताजा छै सब्जी जी जी जी जी हँ हँ तऽ मिल जायत अहाँक पा मार्केटमे आबि जाउ अहाँक ओहिठाम मिल जायत दोकान पर आउ ओहिठुम ताजा सब्जी अहाँक मिलत बुझलियै कि ने बन्धकोबियो सभ ताजा मिल जायत खेतसँ एखन एबे कयलै हँ खेतसँ जी जी हँ हँ ठीक छै शिमला मिर्च अहाँक जे छै से अस्सी रुपआ कऽ जे छै से किलो छै लेकिन अहाँक बीस रुपये पाओ मिलत आ हम जी जी इएह सभ छै हाँ हाँ बन्धोकोबी छै भाइ बन्धोकोबी छै बुझलियै कि नहि बन्धोकोबी छै ओ तीस रुपये किलो छै बुझलियै कि नहि जी आ ओ बन्धकोबियो छै आ हँ हँ हँ आ जी अदर अदरको अदरको छै एक सए बीस रुपये किलो चलैत छै अदरको हँ हँ ओहो छै अदरक मदरक छै जी जी हाँ हूँ हूँ हूँ जी अदरक बन्धाकोबी कहलियै फुलकोबियो कहने छियै अहाँ हँ हँ मटरो हँ अच्छा मटरो अहाँक भेज दै छी टमाटरो जे जे आय की कह सब्जी अहाँक मिल जायत ने पत्ताकोबी मिल जायत बन्धकोबी मिल जायत फुलकोबी मिलत मटर मिलत गाजर मिलत ओहिके बाद जे छै से अहाँक जे छै से सीम मिल जायत आ सागोमे अहाँक सागो सभ मिल जायत गोटक साग या बथुआ साग ई सभ अहाँक मिल जायत हरी भाँजियो मिलत की बुझलियै सागो सब्जी सभ मिल जायत सभटा जी हँ हँ अहाँकेँ कतेक चाही कुन्टल चाही कि दश किलो चाही कतेक चाही अहाँकेँ दश मन चाही कतेक चाही अहाँकेँ से तऽ अहाँ कऽ हँ मिल जायत ने मिल जायत ने मिल जायत पाँच किलो बन्धाकोबी फूलकोबी सभ मिल जायत अहाँकेँ जी आ हँ हँ जी जी ठीक छै तऽ मिल जयतै अहाँ आबि जयबै जी दोकान अहाँकऽ एहिएठाम पाली चौके पर छै पाली चौक जे एहिठाम जे जयबै ने हजमा छै हजमा छै ओकरे के बाजुएमे छै एहिठाम जी हाँ नजदीके छै जी हाँ हाँ हाँ हाँ ओहिठाम अहाँकऽ आठ सुबह आठ सँ लैकऽ राति कऽ नओ बजे तक रहैत छै दोकान चालू मिल जायत अहाँकेँ जी जी जी हँ सभटा मेटेरियल जे अहाँकेँ हरा सब्जी जतेक सब्जी साग सब्जी होइत छै सभकिछु अहाँकेँ मिल जायत बुझलियै कि नहि अदरक मर्चाइसँ लैकऽ धनिआ पत्ता तक सभटा टमाटर सभ सभकिछु मिल जायत बुझलियै जी जी जी जी हँ ठीक छै भाइ ठीक छै ठीक छै हँ